हॅलो हांव समृद्दी नायक उलयतालें हांवेंन वोदोळ कॉल केल्लो तुमकां तुमची कॅब बूक केल्ली हांवेंन तुमकां म्हाका सावय वेरेंच्यान पिकअप करपाचें आशिल्लें आनी पणजे ड्रॉप करपाचें आशिल्लें पूण सद्द्यां हांव सावय वेरें नासलें म्हाका मात्शे अर्जंट काम आयलें म्हणून म्हाका विजयदुर्गा देवळा कडेन केरी येवचे पडलें म्हाका बेगीच्या बेगीन येवचे पडलें म्हूण तुमकां इनफॉर्म करपाक मेळूं ना म्हाका हांव मागीर कॉल करपाक ट्राय करी तुमकां पूण हांगा रेंज ना म्हणून कॉल कनेक्ट जावंक ना आतां हांव केरी हनुमानचें देवूळ आसा न्ही थंयसर आसलें हांगा म्हाका मातशी रेंज गावता तशीच तुमकां कॉल केला हांवेंन म्हाका दोन अडेज म्हटल्यार पणजे पावपाक जाय आसले आनी आतां बारा जाल्या तुमी मातशे बेगीन येवपाक शकता सॉरी हांवेंन तुमकां लेट इनफॉर्म केलां म्हणून पूण हांगा रेंज ना म्हणून म्हाका तुमकां इनफॉर्मूय करपाक मेळूं ना तुमचे कितें एक्स्ट्रा चार्जीस बीन आसा जाल्यार सुद्दां हांव पे करतां पूण म्हाका मात्शे केरीच्यान पिकअप करतां प्लीज